अभी करीब एक महीना पहले मैंने एक ब्रेसलेट खरीदा था वह ब्रेसलेट मैंने रोज में पहनने के लिए ली खरीदा था जब मैं वो ब्रेसलेट को खरीद रही थी तब मुझे उस दुकानदार वाले दुकानदार ने बोला था कि यह ब्रेसलेट बहुत अच्छा है और इसके आजकल बहुत भारी माँग है और ये आजकल बहुत चल भी रहा है तो उनकी बात सुनकर मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा और वह थोड़ा चमकीला था मतलब हम उसको अगर रोज में पहने तो कोई ऐसे कोई गड़बड़ नहीं थी प्रॉब्लम नहीं थी तो उनकी बात सुनकर मैंने वो ब्रेसलेट खरीदा और उसको रोज नहीं पहना एक तो वह ब्रेसलेट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पहले ही दिन तो जब मैंने उसको दो चार दिन रोजाना मैं पहना तब उसका जो हुक था बहुत ढीला होने लगा और टूट गया और उसके बाद जैसा कि वो थोड़ा चमकीला था उसकी धीरे धीरे चमक भी उतरने लगी और उसकी वजह से मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी एलर्जी सी हो गई और जैसा कि वो उन्होंने बोला कि आजकल ये बहुत चल रहा है तो वो मुझे बहुत महंगा भी पड़ा और उसकी जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया